आज के समय में फ़ोटोग्राफी का काफ़ी चलन चल रहा है हम भी देख रहे हैं कि हम कितनी फोटो खींचते हैं अपनी खुद की दूसरों की और हमारे सामने कितनी प्रकार की फ़ोटो आती हैं तो यह जो हमारे समाने कई प्रकार की फ़ोटो आती हैं वे कोई न कोई खींचता ही होगा कोई न कोई डालता ही होगा तो ऐसे जो फ़ोटोग्राफ़ी में अपना करियर बनाते हैं वह अपना करियर बनाने के लिए कई प्रकार की संस्थाओ से पढ़ाई कर सकता है अगर फ़ोटोग्राफ़ी में अपन अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम बारहवीं के बाद फ़ोटोग्राफ़ी में बी ए कर सकते हैं बी ए एक स्नातक कोर्स होता है जो कि कला से किया जाता है कला मतलब आर्ट्स से किया जाता है फिर हमको फ़ोटोग्राफ़ी के डिग्री मिल जाती है हमारे भारत में ऐसी ही बहुत सारी संस्थाए है जहाँ पर हम फ़ोटोग्राफ़ी में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु नानक यूनिवर्सिटी इसके अलावा हमको जालंधर में भी एक यूनिवर्सिटी मिल जाती है जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इसके अलावा एक एशियन एकैडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न है जो कि दिल्ली में है इसके अलावा हमें श छत्रपति साहूजी महराज यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो कि कानपुर में है पंजाब यूनिवर्सिटी मल मिल जाती है जो कि पटियाला में है तो ऐसी कई प्रकार की संस्थाएँ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जिससे हम फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में डिग्री हासिल कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास फोटोग्राफी में डिग्री मिल जाएगी तो हम अपना करियर फ़ोटोग्राफी में बना सकते हैं हमारा फ़ोटोग्राफी में करियर कई प्रकार से बन जाता है जैसे कि वर्ल्ड लाइव फ़ोटोग्राफी में बन जाता है ट्रेवल फ़ोटोग्राफी में बन जाता है ट्रेवल फोटोग्राफी में ऐसा है कि हमें देश और दुनिया में जो पर्यटक स्थल हैं या फिर जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा तीर्थ स्थल या कोई ऐसे लोकेशन जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने जाते हैं तो हमें उन ट्रेवल जो हमारे पर्यटक स्थल है उनकी फोटो क्लिक करनी होती है तो हम उस चीज़ में अपना क़रियर बना सकते हैं वैडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं वैडिंग फोटोग्राफर मतलब जहाँ पर हम शादी के लिए दूल्हा दुल्हन की फोटो लेते हैं या शादी के फंक्शन की फोटोग्राफी करते हैं विडिओ बनाते हैं आजकल लोग वैडिंग फोटोग्राफर बनके काफ़ी अच्छा क़रियर बना रहे हैं हम भी देख रहे हैं हमारे इधर की शादियों में हम एक एक दो दो लाख रुपए देकर फोटोग्राफर को मँगवाते है फोटो क्लिक करवाने के लिए वीडियो बनाने के लिए एल्बम बनाने के लिए तो वैडिंग फोटोग्राफर का काफ़ी अच्छा करियर है इसके अलावा फोटो जर्नलिस्ट बन जाते हैं फोटोग्राफी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट कर रही है हर कोई फोटो क्लिक करता है या हर कोई अपने पास अलग अलग तरीके की फोटो रखना पसंद करता है तो फोटोग्राफी में क़रियर बनाना काफ़ी अच्छा हो चुका है आज के समय में